भारत में शिक्षा प्रणाली एक अलग तरीके से चली आ रही है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो अन्य देशों में बहुत ही प्रायोगिक तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है लेकिन यहाँ आज भी ब्रिटिश काल से समय से चली आ रही शिक्षा को तवज्जो दी जाती है जो कि डिग्रियों पर आधारित है इससे पहले अगर हम पीछे जा रहे हैं तो इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि वर्षों पहले हम जो शिक्षा ली जाती थी हमें जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुलों में प्रायोगिक आधार पर दी जाती थी जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के आधार पर थी तो वह शिक्षा को लाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिग्रियों और रट्टा मार पद्धती को हटाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता